मिगी लता मंगेशकर दी अवाज़ बड़ी प्यारा लगदी ऐ में उंदे बचपन कोला गाने सुनदी अवा नी उंदा इक गानां ऐ लगजा गले कि फिर जे हंसीरात हो ना हो एह् गाना मिगी सारें कोला शैल लगदा बस मेरे भापा बी सुनदे गाने उंदे मम्मा बी सुनदे बचपन कोला सुनदे अवाने तां करियै मतलव कि उंदे गानें सुनन लगी पेई में ते हिन्दी गानें साढ़ी फैमली च सारे लोग सुनदे गांदे ऐ बस में बी सुनन लगी पेई आं उंदे कोल सुनी सुनियैं मिहगी बड़े शैल लगदे उंदे गाने टी वी पर सुननी होनी यूटयूब पर सुननी होनी इस टाईम लता मंगैशकर होर साढ़े बिच्च नेंई हैन पर में उंदे गाने हालैं बी सुननी होनी मेरा जिसलै बी मन करदा जिसलै मैं फ्री होनी होनी कुश बी करा दे होनें होने बस उंदे गानें सुनदे रौह्ने होने सारें कोला फैवरट गाना मेरा इयै लग जा गले कि फिर यह हंसी रात हो ना हो मेरे मम्मा नै उनें बी इंदे गानें बड़े पसंद नै मतलव ओह् बी बड़े सुनदे हे ते बचरन निक्के होंदे कोला अस सुनदे अवा ने डैड़ी बी सुनदे हे ते उनेंगी दिक्खी दिक्खियै अस बी सुनन लगी पे हून इयां इंट्रस्ट जन बनी दा उंदी अवाज़ बड़ी शैल ही मतलव जवानी च इयै जेह्ड़ी उंदी आवाज़ ही बुढ़ापे च बी आईये पर उंदी अवाज़ च कोई फर्क नी आया उंदी अवाज़ च इन्नी जेह्ड़ी अवाज़ ऐ जिस तरीके बिच्च ओह् गांदे सरस्वती माता दा उनें कोई वरधान मिले दा हा तां करियै ओह् इन्नी शैल अवाज़ च गानें गांदे ते मिगी बड़े स्हेई लगदे उंदे गानें बस मतलव उनैं इन्नी फिल्में बिच्च कम्म कीता बड़े गाने गाए मतलव अपनी उमर जिसलै होनें आह्ली ही उन्ने तक्कर उनैं गीत गाए इक गाना उनैं ओह्दै च बी गाए दा मतलव साढ़ी सेना बास्तै बी गाए दा इक गाना सेना बास्तै बी गाए दा उनैं गाना इक पता नी इस टैम मिगी जाद नी आदा केह्ड़ा गाना ऐ पर उनैं गाए दा ऐ बड़े शैल मतलव गानें गांदियां हां ओह् ते सारें लोकें गी पसंद औंदे गानें ऐसा कोई नी होग जिसी लता मंगेशकर अच्छी नेंई लगदी होग सब गाने शैल बनाए दे उनैं सारें कोला फेवरट गाना मिगी उंदा इयै लगदा लगजा गले कि फिर जे रात हो ना हो एह् गाना मतलव में रोज़ सुननी होनी रोज़ सुननी होनी इक दो लाईन में रोज़ सुननी होनी इंदी गाने दी बड़े स्हेई गाने गांदे ओह् गांदे हे इस टाईम साढ़े बिच्च नेंई हैन अगर होंदे हे ते उंनैं होर होर शैल गानें गांदे हे बड़े पसंद ऐं मिगी उंदे गानें साढ़े गरआह्ले बी सुनदे मेरी भैन सुनदी मेरा भ्राह् सुनदा मम्मा लागै ग साढ़ै सुनदे हे ते अस बी उंदे कोल लाग्गै फिर बेहियै अस बी लाग्गै बैट्ठे दे होंदे हे ते अस बी सुनदे रेह् ते इयां सुनी सुनी साह्नू इंट्रस्ट बनिया ते मतलव लता मंगेशकर हुदे कोला शैल अवाज़ मिगी होर कुसा दी नी लगदी स्रें कोला शैल अवाज़ उंदी गै लगदी मिगी मेरियां स्हेलियां बी सुनदियां ते ओह् बी उंदे गानें सुनदियां ते अस सारे बैठियै सुनने होने गाने ते में जिसलै घर होनी होनी में उसलै वी सुननी होनी उंदे गानें बड़े स्हेई लगदे मतलव कि उंदे गाने अस जिसलै कालेज़ होने होने अस कालेज़ बी उंदे गानें सुनदे रौह्ने होने जिसलै बी कुश होंदा कोई फंक्शन होंदा तां बी उंदे गानें मतलव लान्ने होने अस में उंदे गाने गाना बी पसंद करनी होनी पर में कल्ले गानी होनी उंदे गानें गी सारें कोला इयै जेह्ड़ी लाईन में सना दी ही मिगी सारें कोला पसंद इयै गाना उंदा और उस गाने दी इक्कै लाईन जेह्ड़ी मिगी सारें कोला शैल लगदी कि लगजा गले कि फिर जे हंसी रात हो ना हो शायद इस जन्म मुलाकात फिर हो ना हो उंदे गानें च मतलव इन्ना सकून ऐ मतलव मीनिंगफुल गानें गांदियां हां ओह् कोई बी मिगी उऐ गाने शैल लगदे जिंदे कोई मीनिंग होऐ लता मंगेशकर उंदे हर इक गानें दा बड़ा स्हेई मतलव निकलदा ही फीलिंग होंदी उंदें गानें बिच्च ते मिगी बड़े शैल लगदे उंदे गाने तां करियै उंदे गानें बिच्च जेह्ड़ा स्कून होंदा जेह्ड़ा उंदी आलाज़ च स्कून ऐ ओह् बी बड़ा गै शैल लगदा इयां में उंदे गाने सुननी होनी ते सारें कोला फैवरट मेरा गाना इयै कि लह जा गले कि फिर जे हंसी रात हो ना हो इस टैम साढ़े च नेंई ऐं ओह् दिला च इक ओह् मनशा ही कि उंदे कन्नै मिलगे पर हून ऐसा सम्भब नेंई ऐ पर कोई गल्ल नी अज बी साढ़े दिलै बिच्च जिन्दा न ओह् उंदे गाने सुननेहोने में ते रोज़ सुनन ी होनी उंदे गाने मिगी शैल लगदे उंदे गाने सारे साढ़े घर आह्लें गी सैल लगदे ते अस बी सुनी लैन्ने होने हर इक गाना उंदा स्हेई ऐ उंदी अवाज़ च नजेह्ड़ी मिठास ही बड़ी सैल अवाज़ ही कुसा कुसा गी मिलदी एह् जेही अवाज़ उन्न कोई शैल कर्म कीते दे होने जेह्ड़ी इन्नी सोह्नी उंदी आवाज़ ही बड़ी मतलव मिट्ठी अवाज़ ही उंदी इन्नी मिठास अवाज़ च शैह्द आह्ले आंह्गर उंदी अवाज़ च मिठास ही बुढी बी होई गेई ओह् पर उंदी अवाज़ च अवाज़ बड़ी सैल ही कोई फर्क नी पेआ कि बुढ़ापे च कोई फर्क नी पेआ ओह्दी अवाज़ च बड़ा स्हेई अवाज़ ही उंदी में बस इयै आक्खना चाह्नी कि बड़ी शैल अवाज़ ही उंदी मेरियां स्हेलियां बी बड़े गाने सुनदियां उंदे मेरी स्हेलियां बी बड़ी फैन न ओह्दियां ते सारी मेरी फ्रैंडस जेह्ड़ा मेरा ग्रुप ऐ सुनने होने केंई बारी अस कट्ठे बैठियै कट्ठे बैठियै जिसलै साढ़ी कोई कलास नेंई होंदी अस कट्ठे बैठियै गाने बी होने होने बड़े सारे गाने ऐं जेह्ड़े अस उंदे गान्ने होने कट्ठे बैठियै इकजिया मतलव सतसंग करदे कीर्तन करदे उआं गाने बैठी जन्ने होने अपूं गै किश डैक्स बज़ान लगी पौन्ने होने ते बड़े मतलव ओह् करने होने अस उंदे गाने